राका रेखाटन व चित्रकला सारिकिल्ल्या कला सुरवात करप भुरग्यांक म्हणल्यार पिराय स वर्सां तरी जावपाक जाय ताज्या सकयल दिवप न्ही कित्याक खंयच्या भुरग्याक बरोवपाक वा कला काडपाक दितात पळय ती कमीत कमी वय स जांवक जाय पिराय